तकलीफ़ु नथी थिए ट्रैफिक घणी नथी जमा थिए ऐं गार्डिन बि जाम सुठा ठही विया आहिनि गार्डिन जे अंदरि ॿारनि जे लाइ झूला लॻल आहिनि ऐं वॾनि जे लाइ बि ऐक्सरसाइज़ करण लाइ मशीनियूं रखियलु आहिनि ऐं चौधारी वणु टिणु जाम आहिनि